ہمارے ملک میں بہت سارے اسپتال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہلی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے جگہ جگہ پر اسپتال کھل گئے ہیں جگہ جگہ پر کیمپ لگتے ہیں جہاں پر لوگ اپنا فری علاج کرواتے ہیں اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور دوائی بھی سستی ہو گئی ہے لیکن کہیں کہیں ابھی بھی اسپتالوں کی کمی محسوس کی جاتی ہے خاص طور پر دیہات کے علاقوں میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر بڑے اسپتال موجود نہیں ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے کووڈ کے دوران میرے آس پاس کے علاقوں میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جسے کووڈ ہو کوئی لکچھڑ پایا گیا ہو لیکن ان سب کے باوجود کووڈ نے ہم سب کو اتنا ڈرا دیا تھا اور ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں کے عام لوگوں کو بھی بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا